मुंहिंजे अलावा मुंहिंजे घर में मुंहिंजी धीउ खे पेड़ पौधनि लॻाइण जो ॾाढो शौक़ु अथसि जोकी जॾहिं नंढी हूंदी हुई मुंहिंजी धीउ त मूंखे इहो ॾिसंदी रहंदी कि मां कीअं पौधा लॻायां थी कीअं हुननि खे पाणी थी ॾियां नियम सां रोज़ु जीअं ॾिबो आहे कीअं हुन जी शेवा थी कयां कीअं हुननि खे हुननि जा ख़राबु पत्ता छाटे करे अलॻि कया हुननि खे ताज़ी ताज़ो पाणी ॾेई हुननि खे जीअं स्वस्थ रखंदी हुअमि ऐं ख़राबु न थियणु ॾींदी हुअमि उन में मच्छर न थियनि कीटाणु न फैलजनि कि उहे ॾिसण में बि सुहिणा लॻनि पेड़ पौधा जेकी पेड़ पौधा जुड़ जीअं सावा सावा हूंदा आहिनि त सुठा लॻंदा आहिनि ऐं पीलनि पत्तनि वारा न सुठा लॻंदा आहिनि त हे हुन जी देख रेख कंदी हुअमि तीअं ई मुंहिंजी धीउ उन खे ॾिसंदी रहंदी जेकी मुंहिंजी मम्मी उन सां करे थी पई शेवा त जीअं उन खे थोरो ठाहे जोड़े रखियो अथई इहे ॾिसंदी वॾी थी वई हुआ बि कंदी वई तीअं वॾी थी त उहा बि करणु लॻी हाणे असांजे घर में उन खे बि मुंहिंजे अलावा उन खे बि शौक़ु ॾाढो अथई पेड़ पौधनि लॻाइण जो